मेरा एक शानदार परिवार है और मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करती हूँ मेरे परिवार में सात लोग रहते हैं मम्मी पापा और मेरे हसबेन्ड देवर देवरानी एंड मेरा छोटा बच्चा मेरे पापा एक यानि इंजीनियर इंजीनियर देवर है और मेरे पापा पी डब्लू डी ऑफिस में हैं मेरी मम्मी है जो वो हाउस वाईफ हैं और मेरी देवरानी भी हाउस वाईफ हैं मेरा बच्चा है जो स्कूल स्टडी कर रहा है मेरे चाचा लोग हैं सभी लोग चाचा बड़े पापा यह सभी लोग पी डब्लू डी ऑफिस में हैं और यह सब मेरा परिवार है और मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ मेरा परिवार हर दो हफ़्ते में एक बार पिकनिक जाता है हम सभी को हर रात डिनर के बाद एक दूसरे के साथ समय बिताने का समय मिल जाता है और यह बहुत अच्छा लगता है मेरे परिवार में मुझे आपस में प्यार एकता और सहयोग का सच्चा पाठ पढ़ाया है मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को सभी बुराइयों और बुराइयों से बचाएँ और मुझे जीवन के सभी खतरों से सुरक्षित रखें